जोंनि रावनि जारिमिना जोबोर गोजाम आरो जोबोर गोलाउ आरो जोबोर बेले बेजे समजों लोगोसे बेयो दा ओरैबायदि जौगाबोबाय बेखौ जोङो समासो खोन्थासिगोन जोंनि रावनि जारिमिना गिबियाव जोंहा गावनि रावनि जारिमिन गैयामोन आथिखालाव जोङो जोंनि रावनिनो गोबां जारिमिनफोरखौ जोङो लिरनो लिरनो मोनबाय समजों लोगोसे जोङो जोंनि बर' रावनि जारिमिनखौ नोजोर बोयोब्ला जोङो जोंनि बर' जारिमिनखौ जोबोद गोजौआव दावखोनाय बायदि नुनो मोनो जोङो जों हारि हिसाबै मोनसे समाव जोंनि रावा फरायसालियाव फरायनाय राव हिसाबै गनायजायामोन जोंहा फरायसालियाव गावनि रावनि बिजों जोङो बै समाव लानो हायाखैमोन नाथाय जोंनि हारिनि माहायारि आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद गेजेरजों बर' रावनि सोमोन्दै नाजानानै जोङो गावनि रावनि बिजोंखौ जोङो मोनो हाबाय जोङो दिनैनि दिनाव गावनि रावजों फरायनानैनो जोंनि फरायसाफोरा गोबां गोजौ थाखोसिम दावगालांनो हाबाय गोबां गोजौ गिदिर थाखोनि साख्रिफोरबो जोंनि बर' रावआवनो फरायनानै जोङो मोन्नो हाबाय गेदेमा थुनलाइगिरिफ्रा बुंलांनाय बायदिब्ला गावनि बिमानि रावजों फरायब्लासो नो गाव फराखौ जोबोद मोजाङै बुजियो आरो रोंनो खाबु मोनो थिक बिदिनो जोंबो जोंनि रावजों फरायनो मोनोब्ला जोङो गोसोखौ गोजोन्नाय मोनो बुजियो आरो रोंसारो बिनिखायनो जोङो गावनि रावजोंनो जों फरायनांगौ जोङो जोंनि बर' रावनि जारिमिन बुङोब्ला जोङो मोनसे समाव गुबुनारि रावजोंसो फरायनो गोनां जायोमोन जों गुबुन रावनि असमिया इंराजी हिन्दी बायदि रावबो जोङो फरायबोनो मोनबोदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरा जोंनि रावजोंनो फरायसै आरो बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव समजों लोगोसे जोंनि बर' रावनि जारिमिना जोबोर गोजौआव दावखोबोबाय आगोलनि दिनाव जोङो फरायसालिफ्राव जोंनि बर' रावखौ फरायनो मोनामोन दिनैनि दिनाव नाथाय जोङो फरायसालियाव बर' रावजोंनो फारायनो मोनो जोंनि बर'नि जारिमिना दिनैनि दिनाव गोबां जौगाबाय